टेक्नोलॉजी सचमुच अॼु जे टाइम में हिकु सचो साथी बणिजी रही आहे हीअं असांजे कौशल प्रक्शण प्राप्त करण लाइ सहायता करे रही आहे असांखे कौशल विकास लाइ हेॾा ऑनलाइन प्लेटफ़ोर्म्स ॾेई रही आहे जंहिं सां असां आसानीअ सां समुझी सघूं था त असांजो ज़रूरतूं असां अॻियां कीअं पूरियूं कयूं जीअं सोशली मतलबु सामाजिक तरीक़े बि असांखे उहा अॻियां वधाए रही आहे पढ़ाईअ जे खेत्र में अगरि मां ॻाल्हायां त हुन में ब टेक्नोलॉजी अहम रोल निभाए रही आहे हुन में कुझु जीअं कोर्सिस थियनि था मां कुझु कोर्सिस जा नाला वठणु चाहींदुसि जीअं डेटा एनालिस्ट जो कोर्स आहे डेटा सांइटिस्ट जो कोर्स आहे कुझु आई टी कोर्सिस आहिनि जीअं वेब डेवलपर वेब डिज़ाइनिंग कुझु पार्ट टाइम कोर्सिस आहिनि त असांजा कोर्स अगरि असांजे शहर में नथा थियनि ऐं असांखे उहो पार्ट टाइम कोर्स सिखिणो आहे पर हू कोर्स ॿिएं शहर में थी रहियो आहे त टेक्नोलॉज़ीअ जे ज़रिए असांखे हुतां खां हिते शिक्षा प्राप्त करण जो मौक़ो मिले थो उहा पढ़ाई असां ऑनलाइन करे सघूं था ऐं असां असांजो विकास करे सघूं था असां असांजो विकास कयोसीं मतलबु असां असांजे समाज लाइ कुझु कमु कयोसीं त असां सामाजिक विकास कयोसीं हिन उमिरि में मां समुझा थो त विकास पढ़ाईअ जे खेत्र में चङो वधी रहियो आहे ऐं हुन में अञा बि अॻियां वधणु खपे त जे को ज़रूरत मंद आहे ऐं उहो अगरि ॿाहिरि शहर वञी नथो पढ़ी सघे त हू पंहिंजे घर वेही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करे टेक्नोलॉजीअ जी मदद सां हीअं टेक्नोलॉजी बख़ूबी जाम अहम रोल निभाए रही आहे अॼु जे टाइम में